हैलो होटल वैशाली मां रिया जादवानी चेंबूर मां थी ॻाल्हायां मां हमेशह तव्हां वटि रोटी खाइण ईंदी आहियां यादि अथव न मुंहिंजे भाउ जी मङिणी आहे अॼु राति जो रोटी खाइणु अचणो आहे असांखे राति जी मानी राति नवे बजे अंदाज़ो त जेकॾहिं मां हाणे बुक कयां थी टेबल त तव्हां मूंखे कोई ऑफर कोई छूटि ॾेई सघंदा आहियो